असांजे घर जे हिते हिक लाएब्ररी आहे हुन में रोज़ु असां वेंदा आहियूं हुन में घणेई पुस्तकूं पेयूं आहिनि ऐं रोज़ु जो अख़बारु ईंदो आहे पुस्तकुनि खां ज्ञान वधंदो आहे ऐं अख़बार खां सॼे हिंदुस्तान में जेको थिए थो हुनजो डेली जो अपडेट मिलंदो आहे सेवा सर्वपर में वञी करे असांखे एतिरो ज्ञान मिलंदो आहे हुन ज्ञान खां असां असांजे भविष्य में घणेई आविष्कार था करे सघूं हुननि हुन ज्ञान लाइ माण्हू पैसा ॾींदा आहिनि माण्हुनि वटि टाईम ई कोने पर हुते वञणु खपे हुते वञी करे ई तव्हांखे ज्ञान ईंदो कॾहिं बि ज्ञान तव्हां वटि न ईंदो तव्हांखे ज्ञान वटि वञिणो आहे ऐं हुन ज्ञान खां तव्हां पंहिंजे भविष्य तव्हांजा ॿारनि जो भविष्य तव्हांजे पंहिंजनि जो भविष्य तव्हांजे पड़ोसियुनि जो भविष्य सभिनी जो भविष्य तव्हां हितां ठाहे सघे